हैलो अंजी हैलो महां असें जरगाता कराना घर ते साढ़े त्रेई तरीक फंक्शन ऐ इक्क घर महां जरगाता कराई ओड़दे हे आं ते किन्ने पैसे लैंदे होंदे तुस अं त्रेई तरीक अं आं ते किन्ने नेईं भी रातीं करना पौंदा चार बजे तगर कराना असें की के अस ग्रांऽ बिच रौह्ने आं ते ओह्दे च असें उस्सै स्हाबै दे दिक्खनै होंदे ते अपना स्हाब कताब मेरे कश पैसे बी उन्ने होंदे ते स्हाब कताब बी दस्सी ओड़ेओ निं किन्ने पैसे लैने बीह् ज्हार बड़े न इंया थोह्ड़े घट्ट करो अच्छा चलो ठीक ऐ भी पंदरां ज्हार ओके डन समान समान थुआढ़ा गै होना जां जेह्ड़ा कोई समान आह्नना तुसें गै आह्नना मेरे कश जेह्ड़ा उत्थें कोई कराने ई अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ ठीक ओके